हैलो महाराज सरपंच होर बोला'रदे ओ स आ'ऊं ग्रामसेवक बोला'रदा अजय कुमार महाराज वॉर्ड नम्बर त्रै दे ते ताईं साढ़ा भूनता ग्रांऽ पेआ महाराज तुसें बड़े कम्म कराए तलाऽ डंगे बगैरा जॉब कॉर्ड बगैरा पर लोकें लोकें लोकें पैसे लोकें पैसे बड़े फसे दे होर ओह्दा मिकी चाहिदा कि मैं अग्गे मेरे 'शा मंगै दे कि मतलब तुस सबूत दाओ कि लोकें दे पैसे थ्होए कि नेईं थ्होए महाराज तुसें डंगे तलाऽ इन्ने बनाए पैसा इक नि आया कुसै खाद्धे तुसें आ मेरे' शा अग्गें मंगा'रदे में केह् सनाना अग्गें अ पैसे चाहिदे मिगी पूरे होर मिगी सनाएओ कि तुस कल तकर पूरा पूरा स्हाब क्लीयर करी सकदे लोकें पैसे नी थ्होए दे लोक जेह्ड़ा मेरा घर बेठे दे आए केईं सिनें उप्पर बिठे दे केईं दराजे उप्पर बिठे दे फेर आखदे पैसे दबाओ सरपंचै कशा होर तुस फोन नी चुक्कै'रदे हे दो त्रे दो त्रै दिनें बाद तुसें फोन चुक्केआ मेरा हां मिगी हून सनाओ कि केह् आ'ऊं हल करां सनाओ मिगी आ'ऊं कुत्थुआं देआ लोकें गी पैसे मेरे खाते च पाओ कल पैसे ताईं कि आ'ऊं लोकें स्हाब करां हां जी महाराज हां तां महाराज जल्दी शा जल्दी स्हाब करने दी कोशिश करो कि लोक बड़े बिठे मेरे सीने उप्पर आखदे पैसे चाहिदे हां जी महाराज चलो महारज कल स्हाब करने दी कोशिश करो होर मिगी पैसे देओ मेरे इस्सै नंबरै पर गूगल पे चलदा ठीक ऐ